میں اپنے شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے بس کے ارادے سے نکلا اور بس اڈے پہنچا وہاں پہنچ کر کافی دیر انتظار کیا اور ٹائم بڑھتا رہا لیکن بس جہاں مجھے پہنچنا تھا وہاں کے لیے موجود نہیں تھی اور بس آ بھی نہیں رہی تھی بہ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب کافی رات ہو گئی تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور واپس اپنے گھر کی طرف آ گیا